खूब काळार म्हाका एक पर्यटक मेळ्ळो हांव ताजे कडेन कोंकणीन उलयलो पूण तेका अजिबात कोंकणी येनासली कित्याक तो उत्तर भारता कडल्यान आयिल्लो तशेंच हांव जेन्ना ताजे कडेन संवाद करतालो तेन्ना म्हाका ताज्या भाशे बद्दल कांय गोश्टी शिकपाक मेळळ्यो कसो आसा खंय वयता कितें करता अशे विचारपूस जी आसा ती तेज्या भाशे बद्दल हांव शिकपाक शकलों तशेंच आमच्या वाठारा बद्दल आनी तेंच्या वाठारा बद्दल उलयता तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आमच्या वाठारांत खुबश्यो जागा जीं आसात त्यो बिल्डींग तशेंच कारखाने उबे केल्ले आसा पूण जेन्ना म्हाज्या वाठारा बद्दल उलोवपाक गेलो तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की तुमी खूब नशिबवान आसा ज्या जाग्यार तुमकां हिरवीगार रानां वनां जनवरां खुबशे पक्षी तशेंच वेगवेगळीं झाडां नदी बांद हें सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटा थंय तेमकां शेजाऱ्या कडेन उलयतले जाल्यार सुद्दां भायर येवपाक मेळना कोण खंयचो मनीस कसलो मनीस हो सुद्दां तांकां कळना पूण हांगा जेन्ना गांवांत पळयलें ताणें तेका समजून येयलें की आमी एकमेकां कडेन कशें वागतात एकमेकाची मदत कशी करतात एकादो समजा मनीस बरो ना जाल्यार तेका हॉस्पिटलांत व्हरपाक कशी मदत करता हें तो समजलो आनी ताणेन इतलेंच म्हणलें की तुमी ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार तुमी खूब नशिबवान आसात आमच्या सारकें तुमचें नशिब फुटकें ना सदांच अशेंच रावचें असो संदेश दिवून गेलो